ہاں آپ نے سچ پوچھا ہے کہ ہمارے قریبی قصبوں یا شہروں اور ریاستوں کے سفر کے دوران کسی حفاظتی یا سیکیورٹی خدشات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی ہاں کرنا پڑتا ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے اور جو ہے سو لڑکیوں عورتوں اور بچوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو غیر محفوظ غیر ذمہ دار لوگوں سے ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں